میں جو مثبت اکسپیرئنس ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ چارجر کے بارے میں ہے میرے فون کے ساتھ جو چارجر آیا تھا وہ چارجر خراب ہو گیا تھا تو میں نے نیا چارجر لینے کے لیے کچھ دکانوں کا رخ کیا وہاں پہ میں نے کئی چارجر دیکھے تو مجھے اچّھا نہیں لگا تو اس کے بعد میں نے فلپکارٹ پہ نوکیا کا ایک چارجر چارجر آڈر کیا جب وہ چارجر آیا تو وہ اس سے میں نے جب چارج کیا تو میرا فون اچّھے سے چارج بھی ہو رہا تھا اور میرا فون گرم بھی نہیں ہو رہا تھا جیسا کہ بہت سارے چارجر کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب چارج کیا جاتا ہے تو فون ہیٹ کرنے لگتا ہے اور چارج جلدی سے اتر جاتا ہے لیکن میرا مسئلہ اس چارجر کے ساتھ یہ ہوا کہ اس سے اچّھے سے چارج بھی ہو رہا ہے فون بھی ہیٹ نہیں کر رہا ہے اور کافی دیر تک چارجر چارج جو ہے موبائل میں رہتا ہے تو اس سے میرا اکسپیریئنس جو ہے بہت اچّھا رہا ہے اور میں بہت اچّھے سے اس کو استعمال کر رہا ہوں اور بہت مطمئن ہوں اس کمپنی کے چارجر کے ساتھ اور اگر کوئی میرے دوست ساتھی ہوں گے تو میں ان کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ وہ اسی کمپنی کا چارجر استعمال کریں جس سے فائدہ ہوگا فون کے ساتھ بھی اچّھا رہے گا اور اچّھے سے فائدہ اٹھا سکیں گے